हँ हँ हँ बोलैत छियै हँ अररिया जिलासँ बाजैत छथिन हमसब तऽ अखनि अररिया जिलामे नया एलियै यऽ अररिया जिलामे की सब भए रहल छै

एतेक बिकास पहिले नहि रहै आब तऽ खैर बहुत बिकास भऽ गेल होयतै हूँ हँ आब तऽ भेल जाइत छै हँ हँ

आब गाड़ी सब भी बहुत चलैत छै

आओर सब की सब सुधार भेलै आओर किछु ठीके छै आबथु सामने तऽ बात करैत छियै बैसि कऽ राखैत छिअनि